जों बाथौ गुदियाव हाबहांबाथाय दुगैस्रां लोबस्रां बेनिफ्राय बाथौ गुदिखौ लिरनानै बेनिफ्राय बाथौ गुदिखौ लिरनानै बाथौनो बाथौआव होनाय मुवा बेसाद आइजें आइलाखौ सुस्रांनानै बेनिफ्राय धुप धुना सावनानै जों फुङाव बाथौ खुलुमनाय जायो आरो बाथौखो जोङो न'खरनि गासैबो खुलुमो बिदिनो ज' जयै फुंबिलि समाव मंगलबार सनिबार आरो बिस्टिबार बारायाव जों बे मोनथाम बारायाव जों न'खराव अरायबो बाथौखौ खुलुमो बाथौ खुलुमखांनानै जोङो बाथौनि दैखौ न' सोरगिदिं सारदिंनाय जायो आरो दोनफिननानै बाथौखौ जोङो खनसे आरज खालामफिनो बेनि अनगायै बेवहाय जेबो गैया जोंहा बे बाथौ खुलुमनायनि सोमोन्दोआ बेनो आरो